हय कोण उलयता टिचर पण तो घरा सदांत शिकत आसता केन्नाय पळय जाल्या तो होमवक करता नाल्यार शिकता तेजें चालू आसता अशें किरें ना किरें हें मात खरें तो फॉनार आसता आनी फॉनारूच सगळे नोट्स आयला अशें म्हणटा तुमी धाडटा का किरें फॉनार अशें टॅस्ट नाल्या नोट्स बी सो तुमच्या प्रमाणे अशें किरें करपाक जाय हांवें की तो जाग्यार येतलो परत

हय हय हय फाल्यां येता हांव आनी किदें आशिल्लें टिचर म्हणजे क्लासीन बी सारको आसता हय हय हय हय हय हय टिचर आयच्यान लक्ष दवरतलें हांव ताजेर आनी तुमकां येता आनी मेळटा न्ही फाल्यां फाल्यां आम माय सारकीं उलोवयां सकाळीं आयल्यार चलता रिसॅसाक ओके तुमकां चलता येन्ना तुमी फ्री आसतली तेन्ना चलता